मिगी बाहर जाना बड़ा स्हेई लगदा बाइक घुम्मना श्रीनगर चलाना बी शैल लगदा पत्तनीटाप शिव खोड़ी और पुंछ राजोरी अ 'ऊ हर इक जगह घूमने गी जन्नी श्रीनगर वाइक लेइये जाना जन्नी मेरे घरे आहले बी मिगी मना नेंई करदे मिगी पूरी छूट दिंदे बाहर जाने गी बड़ी सारियां जगह ना अऊं बाइक उप्पर घूमना जन्नी हर जगह घूमने गी जन्नीं घरे आहलें कन्नै जन्नीं घरे आहलें गी बाइक उप्पर लेई जन्नीं और बाइक चलाना बड़ा स्हेई लगदा मिगी बड़ी सारी जगह में घूमने आहलियां उत्थै में जन्नीं आं अ'ऊं और चार पंज जगह ऐसियां ना मिगी बड़ा स्हेई लगदा अ'ऊं गेदी बी हां केई केंई जगह जेहकी जगह रेई गेदियां उत्थै फ्ही जाना चाह्न्नीं और जित्थै बी गेदी बी आं उत्थै बी परतियै जाना मिगी बड़ा स्हेई लगदा उत्ते जाना आंऊ चाहिनी उत्थे परतिये जां और बड़ी सारियां जगहां न और बाइक उप्पर घूमना इक मेरा सपना हा मिगी बाइक चलाना स्हेई लगदा अ'ऊं बड़ी सारी मतलब और बी जगहां हैन कुतै जाने आहली इत्थै और अ'ऊं जन्नीं जित्थै बी जां बाइक लेइयै जां कुतै घूमने गी जाना होऐ होर कुतै हूं इत्थै साढ़े इत्थै साढ़े लोक हैन जेह्डे इत्थै जेहके कुड़ियें गी बाइक नेईं चलान दिंदे पर अऊं बाइक चलां मेरे घरे आहले मना नेईं करदे असेंगी कुतै जाना होऐ किसै गल्ला जां फ्ही मतलब कोई बीऐसी जगह होऐ जित्थै कुडियां अजकल बडा घट्ट कुतै जान दिंदे अ'ऊं चाह्न्नीं मेरे घरे आह्ले नां मना करन ते अ'ऊं हर इक जगह जाह्ङ कुतै मेरे भैन भ्रा कुतै मेरी भैन गी नेईं मना करदे किसै गल्ला ओ ह्बी बाइक चलाना उसी बी बड़ा स्हेई लगदा में अपनी बाइक लैनी हून मेरे कोल है बी बाइक अ 'ऊ चाह्न्नीं आं इत्ते जां बाइक उप्पर हर इक चीज घूमा फिरां बडी सारियां जगहां न बाइक उप्पर जाना चाहन्नीं उत्थै में बाहर बी जाना चाहन्नीं बाइक उप्पर साढ़े इत्थै घूमने आहली बड़ी सारियां जगहां ना पर जित्थै बी जां बाइक उप्पर जां मिगी बड़ा स्हेई लगदा साढ़े इत्थै बड़े सारे प्लेसिस न जि'यां इत्थै नौ देवियां बाबा धनसर जम्मू ऐ इक बाबे आह्ली माता उत्थै बी बाइक उप्पर जाने गी बड़ा स्हेई लगदा मिगी और बी बड़ी सारियां जगहां न अ'ऊं उत्थै जाना चाहन्नीं और साढ़े इत्थै बड़े सारे लोग न घूमने गी जाना चांह्दे और उनेंगी बी बड़ा स्हेई लगदा बाइक उप्पर जाना मेरे में आक्खा दी ही इक दिन तुसें किसे चीजा गल्ला मना नेईं ऐ हर इक चीज करने गी दिंदे किसे चीजा गल्ला मना नेईं करदे असें हर इक जगह जाना देई ओड़दे न रोकदे असेंगी पूरी छूट ऐ हर इक चीजा दी मतलब मेरा सपना हून जां बाहर घूमन कुतै शैल होर कुतै कुतै जां घूमने गी और साढ़े इत्थै लोकें गी बड़ी सारी मतलब लोकें गी लोक अपने बच्चें गी कुतै नेईं जान दिंदे साढ़े घरे आहले कदें असेंगी मना नेईं करदे कुतै जाने गी अस चांहदे गी साढ़े घरे आहले मना नेईं करदे ते अस जान और इत्थै इक कल्ले पीर बाबा न जम्मू रस्ते च ओंदे अऊं उत्थै इक बारी गेई ही बाइक लेइयै मिं बड़ा स्हेई लग्गेआ हा उत्थै बड़ी स्हेई जगह जिरायत है इक उत्थै लोक बड़े सारे औंदे भीड़ भाड़ उत्थै बड़े लोक औंदे दे अस उत्थै जन्ने हर बीर बार जां जां ते सकून थ्होंदा इक और बी बड़ी सारी जगहां न और इक इत्थै राजौरी आहली साइड इक जियारत ऐ उत्थै बी अ'ऊं चाहन्नीं आं कि अ'ऊं बाइक उप्पर जां कदें गेदी नेईं आं कदें इयां में गेदियां हां पर में इक बारी बाइक लेइयै जाना उत्थै मेरा सपना ऐ मिगी बड़ा शैल लगदा उत्थै जाना अ'ऊं चाह्न्नी आं उत्थै जां ते और बी बडे सारे लोक न जेहके मतलब जंदे नेईं हैन कंदे ते साढ़ा सपना साढ़े घरे आहले कदें मना नेईं करदे अस जां उत्थै बड़ा स्हेई लगदा असेंगी और बडे सारे जगहां न जि'यां हून जम्मू ऐ इक होर पीर बाबा ना उत्थै जियारत ऐ ते इक बल्लेबाग ऐ उत्थै बी पीर बाबा न उत्थै बी जाना अ'ऊं उत्थै बड़ी सारियां जगहां न जित्थै मेरा जाने दा बड़ा मन करदा केइयें जगहां अऊं गेदी बी आं जेहकी जगह रेहदियां ना उत्थै जाना चाहन्नीं आं और जेहकी नेईं बी गेदी उत्थै बी जाना चाहन्नी आं मिं स्हेई लगदा ना आसेगी घरे आहले मना नेई करदे ना किश आसेगी आक्खदे ना आसेगी हर इक गल्ला कोला छूट दिंदे ना अस उत्थे जां होर बी मतलब स्होई किसै गल्ला ओह् नेईं करदे ते घूमने आहली बड़ी सारी जगहां न इत्थै श्रीनगर श्रीनगर बी बड़ा सकून ऐ जगह बड़ी स्हेई ऐ इ'यां उत्थै बी ठंड रौंहदी इत्थै बड़ी गर्मियां होंदियां उत्थै बड़ा स्हेई मौसम मन करदा उत्थै रवां जां उत्थै बड़ा स्हेई लगदा मिगी मतलब और आसेंगी कदें मना नेईं कीता जंदा जाने गल्ला अ'ऊं जाना चाहन्नीं उत्थै अ'ऊं बाइक लेइयै मन बड़ा इ'यां दिक्खने आहली बी बड़ी शैल जगह ऐ उत्थै रौह्ने गी मन करदा मन लग्गा रौंह्दा ते उत्थै बड़ा ओह् होंदा अस चाह्न्ने हआं अस उत्थै रौह्न जाह्न और असेंगी किसै चीजा कन्नै कोला कोई मना नेईं ऐ अस चाहंदे कि असेंगी घरे आहले बी नेईं मना करन असेंगी हर इक जगह भेजी ओड़दे इस गल्ला अस चांह्दे हून कि साढ़े घरे आहले असेंगी भेजन हून अस जाह्न पूरा होई जां